जी हाँ बाइक चलाना मुझे बहुत पसंद है जैसे ही कि मैं मेरे पास जो बाइक है मैं वो लीवो वो वो चलाता हूँ जब बेड़ाघाट साइड जाता हूँ तो वहाँ की जो हरियाली रहती है मुझे वो पसंद है और वहाँ की जो जब चलाते टाइम तेज चलाते टाइम जो हवा लगती है वो फेस वो बहुत अच्छी रहती है लेकिन उस उस टाइम में नियम को फॉलो करता हूँ नियम को लागू लागू जो नियम हैं उनको फॉलो करता हूँ जैसे हेलमेट लगाकर चलाना चाहिए लेकिन हेलमेट का काँच ऊपर करके चलाता हूँ तभी हवा लगती है और फिर दूसरी चीज जब बाइक में जो और इलेक्ट्रिक बाइक भी आती है और इलेक्ट्रिक बाइक चलाने में उतनी मजा नहीं आती जितनी पेट्रोल बाइक चलाने में मजा आती है और तीसरी चीज ये मैं जिस कारण से बाइकिंग अच्छी मुझे अच्छा लगता हैं क्योंकि बाइक चलाते टाइम हमारे हमको गेयर चेंज कर सकते हो जैसे कि एक्टिवा में सिंपल चलाते हैं तो मजा नहीं आता लेकिन बाइक चलाते टाइम हम गेअर चेंज कर सकते हैं तो उसे वाइब आती है हमारे अंदर और जिससे हमें अच्छा लगता है महसूस होता है बाइक चलाने में